हाँ हम को ना अपना भेजिटेबल्स है ना आपका नहीं यानी इस में डीलर्स में बेचना था जो जो मैं खेत में किया है वो सब को बेचना है तो कैसे क्या चल रहा है आप ये बताइए यानी हाँ बताइए ना बताइए आप कैसे यानी गोभी अगर पाँच सौ किलो आपको अगर लेना है तो आप कितना प्राइस में लीजिएगा एक जगह आपको पाँच सौ मिल जाएगा आपको गोभी हाँ हाँ एक जगह पाँच सौ किलो दे देंगे आपको आप बताइए आपको डिसकाॅउंट नहीं हम को पर बाईस एक्स्ट्रा चाहिए ना आपको एक ही जगह मिल जाएगा आपको भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा तो आप बताइए अभी मार्केट में जो चल रहा है उससे थोड़ा आप ऊपर दे दीजिए हम को पाँच सौ के जी बोले हैं सर क्या डिस्काॅउंट लीजिएगा बताइए ना अच्छा तो कितने का अभी मार्केट में जैसे एक हज़ार का यानइ पाँच हज़ार का ये सौ किलो चल रहा है तो आप यानी उस में ट्वेंटी पर्सेंट लीजिएगा तो आपको पाँच सौ किलो मिल रहा है तो आप इस में और थोड़ा यानी एक्स्ट्रा डिस्काॅउंट को कम नहीं कर सकते हैं इस में तो हमारा नुक़सान हो जाएगा दिक्कत है अच्छा नहीं फिर भी कुछ तो कर ही सकते हैं हम लोग भी किसान हैं हम लोग ये नहीं कितना मेहनत से आप समझिए इस में कितनी महेनत से यानी वो कर रहे हैं अपनइ खेती कर रहें तो आप यानी कुछ तो कर ही सकते है ना अब ठीक ठीक है मुझे ये भी ये डील ठीक है पंद्रह यानी आप एक काम करिए ना आपका ना मेरा आप बारह पर्सेंट पर यानी इसको डन करते हैं और बारह पर्सेंट बारह पर्सेंट का रखते हैं और आपको बारह पर्सेंट आप हमें डिस्काउंट पर लीजिएगा हम से जितना भी आपको चाहिए एक जगह ये सारी चीज़ें मिल जाएगा आपको तो आपको भी कहीं और वो नहीं रहेगा तो आपको भी थोड़ा यानी ये कम्फर्टेबल रहेगा

ठीक है ठीक है चलो हम

हाँ आप जब लीजिएगा कल लीजिएगा